मैंने कैब बुक करी है अभी तक आई नहीं है क्या बात है अभी तक आए नहीं तुम मेरे को फ्लाइट भी पकड़ना है ट्रेन में बैठकर भी जाना है मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं आप कितनी देर से आएँगे मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है बारिश हो रही है ओ के कब तक आएँगी बताएँ कृपया और मैं क्या कर सकती हूँ आप बताओ मेरे को यहाँ से वह स्टेशन तक जाना है स्टेशन किसके बाद मेरे को फ्लाइट भी पकड़ना है आप बताओ कि क्यों नहीं आए अभी तक और क्या कर सकती हूँ मैं इसके लिए आप बताएँ दूसरी बुक करेंगे क्या की यही आएगी नहीं तो मैं एक मेरे को बहुत लेट हो रहा है तो मैं ज़्यादा दूसरी बुक कर लेती हूँ मैं नहीं तो आप जल्दी से जल्दी आइये ऐसा नहीं होगा मैंने पहले पेमेंट कर दिया है अब जल्दी से जल्दी मेरे को आना है मेरे को फ्लाइट पकड़ना है और ट्रेन में भी बैठना है और फिर उसके बाद में बच्चे भी परेशान हो रहे हैं आप कितनी देर प्रतीक्षा कर सकती हूँ मैं और कृपया जल्दी बताएँ मेरे को बच्चों को भी खाने का भी लगता है खाना भी मँगाना है मेरे को तो उसके लिए भी ऑर्डर करना है तो आप जितनी जल्दी आ सके आइये